जोंनि ओनसोलाव दावबायनायाव गोनां जानाय मोनसे गिबि गोनांथियानो जादों लामा मोजांनि गोनांथि आरो दावबायनायाव माखासे हाजोफोर दं दावबायनो थाखाय मोजां मोजां जायगा जेरै नाखाथि स्प'ट बेफोर बायदियाव दावबायनायनि माखासे फेसिलिति सुबिदाफोरखौ होब्ला साबसिन जायो मानोना बे नाखाथि हाजो गाखोनाय समाव गोबां माखासे एक्सिडेन्ट जानायनि सान्स दं हाजोनिफ्राय गोलैनायनि बेफोरनि थाखाय जेबो सुबिदा होयाखै आरो लामायाबो लामानि बिथिङावबो गोबां फोसाबनांगौनि गोनांथि दं इभेन जोंनि फुरा नर्थ इस्ट एरिया यावहाय दावबायनायनि थाखाय गुबुन मोनसे गुबै गोनांथियानो जादों दावबायनायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जेरै माखासे हान्थिनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुबिदा खालामना

आरो बास ट्रेन फोरा सानफ्रोमबो जोंनि आसामाव बुंनानै थाखायखौ नुनो मोनो जेन होंगो दोंगो जायो जायनि थाखाय खस्थ' जायो गोलोम बोथोरनि दिनाव गोबां पेसेनजार फ्रा खस्थ' भुगिनांगौ जायो जायनि थाखाय बास ट्रेन फोरनि सायावबो फोसाबथायनि गोनांथि नांगौ जोंनि ओनसोलाव जोंनि दावबायनायाव माखासे जेंनायानो जादों गिबि जेंनायानो जादों लामानि सुबिदा लामानि सुबिदानि थाखाय गोजान लामा हान्थिनो हाया बास फोराव जायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा प्रब्लेम जालाङो लामानि थाखाय आरो मोनसे जोंनि बोथोर बेबो जोंनि दावबायनायाव हेंथा होयो एसेनोसै